ہیلو جی سر آپ ٹریول ایجنسی سے بات کر رہے ہیں جی سر میں نے آپ کے پاس کال کیا آپ سے بات کر رہا ہوں اور ٹریول کے لیے فیملی کے ساتھ ہم لوگ جا رہے ہیں منالی کے لیے منالی کی ٹرپ پے تو آپ بتا سکتے ہیں خرچ کیا پڑے گا جی جی سر ہم فیملی میں پانچ لوگ ہیں جس جی تین سے چار دن رکنا چاہتے ہیں وہاں پہ تو آپ بتا سکتے ہیں مطلب پورا ٹوٹل خرچ کتنا آئے گا ہمارا جی سر جی جی جی جی سر اور اور سر میں جی جی جی جی سر تو جیسے سر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم پانچ لوگ آ رہے ہیں فیملی کے ساتھ تو ہوٹل میں ہمیں کتنا روم پرووائیڈ کیا جائے گا رہنے کے لیے جیسے تین دن تین راتیں ہمیں وہاں گزارنی ہیں چار دن گزارنے ہیں تو پھر کتنے رومس وغیرہ پرووائیڈ کیے جائیں گے وہاں رہنے کے لیے جی جی

جی سر آواز آپ کو آ رہی ہے ہاں جی میں کہہ رہا ہوں پیکیج تو اتنے میں ہو جائے گا نا تھرٹی تھاؤزینڈ جی جی تو سر میں جان سکتا ہوں مطلب کھانے وغیرہ میں کیا پرووائیڈ کیا جائے گا جی جی اوکے سر تھینک یو کنفرم کر لیجیے جی تھنیک یو سو مچ